दा न' लिरनायाव बेदिनो मोसौखिजों हाजों लगायनानै लिरनो बेदिनो न'सिबो बे सिबस्रां सिबस्रिं खालामबाय थायो आरो बेदि न'खौ सिथ्लाखौ सि खनस्राङो सिबमो न'खौ साफा लाखिनो मोजां मोनो दा सानफ्रामबो सिबगासिनो लिरगासिनो बिदिनो सफ्थायाव लिरनो न'खौ मोजां लाखिनो लुबैयो आरो न'खौहाय ओमफ्राय लिरनोबो सिबमोबो दान्दिसेनो दान्दिसेनो लेथ्रा जायो सिबो सि खनस्रांलाय सिबलाय मोजां मोनो सिबनो एसे दाखोर थालानो सिबना गाहरनो लुबैयो बे लेथ्राखौ मोजां मोनना साफा थानो लुबैयो गांसोफोरखौ फुनानै सिबना गाहरनो न'फोरखौ साफा लाखिनो लुबैयो बेदि सिबस्रां सिबस्रिं लेथ्राखौ बायो दाखोर दालाफोरखौ बायो सिबबाय थानो मोजां मोनो बेबायदिनो फुनानै गाहरो सिबस्राङो दसेनो लेथ्रा जायो दसेनो सिबमो बिदिनो गारहरबाय थानो लुबैयो आरो दाखोरफोरखौ सिबनानै लेथ्राखौ मोजां मोना साफा थानो लुबैयो बिदिनो संनायनि खावनायनि लेथ्रा जायो सिबो फुगारस्राङो दाखोरफोरखौहाय सिथ्ला न' साफा थानो लुबैयो लेथ्राखौ बायो दाखोर दाला महाय दाखोर दं महाय दाखोर गैया नायनानै सिबो नायो गोबां बेबायदिनो लेथ्रा जायो सानसेयाव दान्दिसेयाव बिदिनो न'खौबो लिरनो मोजां मोनो फुगारनो सिबनो साफा थानो लुबैयो आरो बिदिनो लेथ्रा थानो बायो न'फोरखौ लिरबाय थानो लुबैयो सिबनो लुबैयो गोबां सिखोन साखोन थानो लुबैयो बेदिनो न' बां लेथ्रा थाब्ला साबना नुयो समाव बेफोरखौनो फोसाबनो लुबैयो आरो